मेरे द्वारा एक नई प्रेस ख़रीदी गई जिसमें कहीं उसमें प्रेस नहीं है कभी वो एडजेस्टर का बटन गड़बड़ कर रहा है और उसमें जब बटन का अगर प्रेस गर्म करते हैं तो कभी कपड़े जल जाते हैं एडजेस्ट नहीं हो पा रहा था तो मैंने तुरंत उसको फिर वापस कर के दूसरी फिर प्रेस ले कर आया उस उसमें भी कुछ ख़ामियाँ आई थीं